नोंथांजों रायलायखानाय बादिब्ला टावनसिप बेरायनो थाखाय आं भाराखौ थि खालामखादोंमोन नाथाय दा ड्राइभार आ भाराखौ बारा बिनाय जादों बेनिखायनो आङो रायलायखानाय बादिसो भाराखौ होनो हानाय जागोन ड्राइभार आ बारा बिनाय बायदि आं होनो हानाय नङा